आमच्या गोंयच्या खाणाचीं नांवां घेवचे पयलींच म्हज्या तोंडाक रूच सुटली खाणाचीं नांवां म्हळ्यार मणगणें पायस खतखतें मुगां गाटी सार वन चण्या रोस आमंबाड्याची उड्ड मेथी बांगड्याची उड्ड मेथी सुके बांगड्याची किसमूर सुंगटांचें हुमण अळसाण्याचें तोंडाक वडयांचो रोस आवयस